जय जय झूलेलाल साईं तव्हां जो दुकान जो मूंखे कंहिं नम्बर ॾिनो हो मां पंहिंजो बुटीक हलाईंदी आहियां ऐं तव्हां जे दुकान जे बारे में मूंखे कंहिं ॿुधायो त तव्हां कपिड़ा होलसेल में या रिटेल में ॿिनी तरह सां ॾींदा आयो त साईं मूंखे कुझु ड्रेसूं खपनि तव्हां ॿुधायो तव्हां जो छा प्रो मुंहिंजो बुटीक जेको आशा गंज जे पासे में आहे हा वैरायटी जेका तव्हां रखंदा आहियो उहो ॾिसणु ईंदासीं त मां इहो थी पुछणु चाहियो तव्हां होलसेल में ॾींदा आहियो या पीसनि जे हिसाब सां भई तव्हां भई पंहिंजो कंदा आयो कम अच्छा त पाण खे जीअं जीअं नए डिजाइन जा जेके कपिड़ा आहिनि अॼु कल्ह जेके हलनि था ऐं उहे आया आहिन या उहे भई पुराणनि जे हिसाब सां ई हलंदा आहियो अच्छा हर हफ़्ते नई वैरायटी ईंदी आहे त पाण खे भई घटि में घटि घणा पीस खणंदा पवंदा अच्छा भई अच्छा हिकु हिकु सैट माना अगरि मां का डिजाइन भई पसंदि थी कयां पंहिंजी त मूंखे हरहिक डिजाइन मां सैट जेको तव्हांजो अच्छा ठीकु आहे ऐं साईं तव्हां जेको उहे लगाईंदा क़ीमत लगाईंदा उहा कहिड़े हिसाब सां लगाईंदा पीस जे हिसाब सां अच्छा वाजिबु रेट हणिजो साईं छाकाणि तव्हांजो नालो ॿुधी करे ई तव्हां खे फ़ोन कयो आहे हा असांजो त हाणे बुटीक आहे त असां हिते त जेके ईंदियूं आहिनि मायूं उन्हनि खे त असां जेको बि माल ॾेखारींदा आहियूं त हुननि खे पसंदि ईंदो आहे त असां अहिड़ा ई माण्हू दुकान ॻोल्हींदा आहियूं जिते नओं माल हुजे सुठो माल हुजे त इन करे तव्हांजो नम्बर अच्छा ठीकु आहे साईं पोइ मां ॿिनि टिनि ॾींहंनि में जीअं बि मूंखे टाइम मिले थो मां तव्हांजी दुकान ते ईंदमि ज़रूरु ऐं तव्हां जेके बि नई वैरायटी हुजनि उनजी अगरि तव्हां भई वाट्सअप ते तव्हां अगरि मैसेज कंदा हुजो कंहिंखे तव्हां अगरि हो उनते डील कंदा हुजो त हुनते मैसेज मोकिलियो न त मूंखे ॻोल्हण में थोरी चूंडण में थोरी आसानी थींदी अच्छा छाकाणि अॼुकल्ह ॾिसो पाण माण्हुनि खे वाट्सअप ते ई था मोकिलियूं मायूं अॼुकल्ह घर वेठे ई थियूं डील कनि सभु अच्छा ठीकु आहे साईं पोइ मां सुभाणे या परीहं अची वेंदीमांव तव्हां जी दुकान जो टाइम कहिड़ो आहे खुलियल हूंदी आहे ठीकु आहे मां ॾींहुं पहर या शाम जो जीअं बि मूंखे वक़्ति मिलंदो मां तव्हां वटि पहुची वेंदीमांव ठीकु आहे साईं ठीकु आहे जय झूलेलाल साईं